थाणा ज़िले में अलॻि अलॻि क़ौमुनि जा माण्हू रहनि था जंहिंजी ॿोली अलॻि अलॻि आहे ऐं उन्हनि जी सभ्यता बि अलॻि आहे थाणा जी कुंडन में गोठनि में कंहिं आदिवासी क़ौमूं रहिंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जी भाषा बि अलॻि अलॻि आहे जेका असांखे सम्झ में कोन ईंदी आहे